आंनि मुङा थरायना सनालि बर' आङो दायो एम ए खालामगासिनो दङ आङो आंनि गामिया एबा आंनि जिल्लाया क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार जिल्लायाव गोग्लैयो आंनि आइ आरो आफाया जेबो खामानि मावा आइया गामियाव हाजिरा मावथिङो बिदिनो जोंहानि आफायाबो बिदिनो गामियाव खामानि मावो बिदिनो आंखौ दा फरायहोगासिनो दङ ओंखायनो आङो फिउचारखौ लानानै जोबोद जिंगा सियो ओंखायनो दा गावनि नाजानायनि गेजेरजों फरायगासिनो दं इयुनाव एबा फिउचाराव आं मोनसे गाव गसंथानो हानाय बादि खामानि मावनानै बिमा बिफाखौ नायफिननो हायो एबा हेफाजाब खालामनो हायो एबा न'खरखौ दानो हायो बेनो आंनि सोमोन्दैया एसेनोसै